नमस्ते भैया नमस्ते हाँ बोलिए भैया हाँ सब बढ़िया है चकाचक है अच्छा अच्छा हाँ वह तो हमारे यहाँ तो सब व्यवस्था है इस्टेशनी पर दुकनिएँ हैं जो चाहिए आपको मिल जाएगा अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ सब कुछ है रजिस्टर भी मिल जाएगा आपको पेन भी मिल जाएगा पेंसिल भी मिल जाएगा जो भी कॉपी वग़ैरह चाहिए रफ के लिए लिखने के लिए सब रखा है आइए देखिए ले जाइए जो भी चाहिए जितना चाहिए आपके लिए क्या कहना तो ब हर साल आते हैं भाई ले जाते हैं और और बताइए भइया कैसे चल रहा है

हाँ तो आइए तो कै कै ठो बंधवाना पड़ेगा बंधवा दें आ जाएँ ठीक है तब तो ठीक है तब तो ये हो जाएगा उसके बाद और अच्छा ठीक है कॉपी वाली अच्छा अच्छा छोटी वाली दो चाहिए अब ठीक है हम्म हम्म हाँ मान लीजिए रजिस्टर हो गया प्लास्टिक वाली कॉपी हो गई और और उसके बाद हाँ भैया बोलें भैया बोलें ठीक है फिर उसके बाद सब बँधवा दे रहे हैं आपका सब पेक्किंग आ जाएगा हाँ काहे विभाग जरूरी है वह तो बच्चों चहबे करेगा बैग वग़ैरह भी चाहिए अच्छा तो कै ठो बच्चवाँ हैं चलिए निकलवा देते हैं उसको भी दो ठो तो सब आपका समान सब पेक करवा रहे हैं चलिए ठीक है तो कब तक आना होगा आपका भिजवाना पड़ेगा

हाँ समान में सब कुछ है ठीक है समान सब कुछ है जब आपको समय मिले है हलो समय मिले आपको आइए देख लीजिए सब रखा है हाँ वह तो तुरंत हो जाएगा सर आपके लिए क्या कहना है और सब ठीक है भैया चलिए तो फिर आप आइए सब पैक करवा रहे हैं धीरे धीरे रखवा रहे हैं ठीक है रखिए